जोंना बे खेला लानो नागिरनाया अबेयाव जाखो अह खैय थारिगै जाखो अह डिसेम्बरनि डिसेम्बरनि अह सेल लाबा अबे खिनियावमोन बा फिल्डफ्रा मोजां ना जोंना टिमफ्रा जाखाबायना आमफ्राय अह आमफ्राय किपारफोरा सोरखौ मोनखो अबेनि

आमफ्राय एगेन्स टिमा मा होनदो अबेनि बिदिबाथ' मोजाङै प्रेकटिस खालामनांसिगोन गाबोननिफ्रायनो बारा दिन गैला जोंना हायेरखौ अबे अबेनिफ्राय लायखो अह आमफ्राय सानैआ सानैआ गलागावनि अह जायो मोजां गेलेबानो जाबाय र' अह दे जागोन दे